हैलो डॉक्टर साहब जी नमस्ते ओह् डॉक्टर साहब जी ओह् में आं इद्धर दा बोल्ला नी परमंडल आ में ढक्किया जा दी ही ते मेरा पैर तलैहटेआ ते में ड़िग्गी ते मिगी ना बड़ी तकलीफ होई दी ते में हून अस्पताल धोड़ी पुज्जी निं सकदी ते में कुसै कोला नंबर लैता तुंदा ते में हें पैह्लें पुच्छी लैनी आं फिर उट्ठन होग ते आह्गी ते थोह्ड़ा लाज़ केह् करां तकलीफ बड़ी ऐ टुरने निं होआ दा अंजी अंजी आं जी आं जी आं जी आं जी आं जी आं जी आं जी ते आना कुस दिन ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा ठीक ऐ जी